ہم لوگ کے یہاں جو تجارت ہوتی ہے ماشاء اللہ اردو ہی میں بات ہوتی ہے اور جب کوئی گراہک ہمارے یہاں سامان لینے کے لیے آتے ہیں تو ماشا اللہ وہ اردو میں ہی بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں جب اردو میں اردو ٹکراتی ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں کیوںکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو انگلش عربی اردو انگلش ہندی پڑھاتے ہیں اور اردو کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کے گارجنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اردو سے بہت تعلق رکھیے آپ اردو پڑھائیے اردو کو آگے بڑھائیے اور اردو بولنا سکھائیے اپنے اپنے بھی سیکھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور جو نئی نسلیں ہیں اس کو اردو بولنی سکھائیے اور اردو سے تعلق رکھنا سکھائیے کیونکہ اردو سے تعلق رکھنا بہت اچھی چیز ہے اور ماشاء اللہ ہم لوگ کے یہاں اچھی اردو بولتے ہیں جب کوئی تجارت کے لیے کوئی سامان کے لیے ہمارے یہاں کوئی آتے ہیں تو ماشاء اللہ وہ اردو ہی بولتے ہیں جب وہ اردو بولتے ہیں تو ماشاء اللہ ہم لوگ کو بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ اردو اردو ہے کیونکہ ہم لوگ کے یہاں شروع سے ایک اردو کی معیار اور اردو کی تعلیم جاری ہے ہمارے یہاں بہت سے احباب ہیں جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں اردو بولتے ہیں اردو سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی اردو سکھائیں اور اردو بولیں اور پریواروں کو بھی بتائں کہ ہم لوگ اردو بولنا سیکھیں کیونکہ اردو کی تعلیم لینا بہت ضروری ہے اردو ہندی اور انگریزی سے بہتر ہے کہ آپ اردو کی معیاری تعلیم حاصل کریں اردو بولیں اردو سیکھیں اپنی سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں کیونکہ اردو ایک ایسی تعلیم ہے جو ہر جگہ آپ کو کامیاب کرے گا اور ہر جگہ آپ کو ماشاء اللہ ایک اچھی آواز کے ساتھ میں مہمان کرے گا کیونکہ اردو کی زبان اچھی آواز ہے